مہاراشٹر کے دیہی علاقے کا فن اور ہُنر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ذوق اور عالمی اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے دیہی فن وہاں کی ماحول اور ثقافت کے تاریخی حوالے کو شامل کرتا ہے یہ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے تاکہ وہ مقامی طریقوں کو مختلف مواد اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر جدید تشریحات بنا سکے اور عالمی سطح پر اُس کو پیش کر سکے اِن ان چیزوں کے ساتھ مہاراشٹر ہمیں جو پرائیراٹائز کرنا چاہیے کہ ہم ہینڈی کرافٹ اور ہینڈ ہینڈ میٹ کرافٹ دستکاری کی اشیاء وارلی پینٹنگز یا جو ہماری مقامی فنونِ لطیفہ ہیں یا آرٹ آرٹ ہیں ہم اُسے محفوظ کر سکیں اور اپنی اِس وراثت کو آگے بڑھا سکیں